ہمارے خاندانوں میں ایک روایت رہی ہے کہ آباء و اجدار اجداد کے دور سے ہی یہ رواج چلی آ رہی ہے کہ جب کسی لڑکے یا لڑکی کی شادی کا پروگرام ہوتا ہے تو آپس میں سب سے پہلے ایک مشورہ کی طرز پہ سارے پریوار کے لوگ بیٹھتے ہیں اور اس میں ایک ہر امور پر جو ہے فیصلہ لیا جاتا ہے مثال کے طور پہ اگر لڑکی کی شادی بارات آتی ہے تو اس میں سب سے پہلے سماج کے گاؤں کے جو بڑے آدمی ہوتے ہیں وہ شادی والی سے یہ سب چیز کے اوپر نگاہ دوڑاتے ہیں کہ بارات آنے سے قبل آپ کے یہاں جو مہمان آنے والے ہیں ان کے لیے آپ نے کیا خدمت کے لیے انتظام کیا ہے اس کے لیے گھر والے پوری تفصیل جو ہے سماج کے اندر رکھتے ہیں اور ساری چیزیں بتاتے ہیں کہ اتنے مہمان آئیں گے ان کے خرچ کے لیے ان کے خوان پان کے لیے اتنا اخراجات ہے اور اس میں جو ہے ساری چیزیں سماج نگاہ دوڑاتی ہے کہ کوئی کمی بیشی ہو تو اس کو جو ہے حساب سے اس کے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی طریقہ سے باہر کے مہمان آتے ہیں اور الحمد للہ بہت ہی بہت ہی اچھی طریقہ سے ان کی خدمت کر کے سماج کے اندر سماج سماج سماج کے اندر سے یہ بات جاتی ہے کہ وہاں کے پروگرام وہاں کے رہنے والے وہاں کے لوگوں نے سماج کے لوگوں نے مہمان کی اچھی خاطر تیمارداری کرتے ہیں جس کے بنا پہ آج تک الحمد للہ ہمارے علاقائی علاقہ کے اندر ہمارے یہاں کے سماجوں کا ہمارے یہاں کے لوگوں کا اچھی نگاہ سے اچھے سوچ سے لوگوں کی بڑائی ہوتی ہے جس کی بنا پہ جو ہے آج بھی ماشاء اللہ ہمارے سماج خوش اور خرم رہتے ہیں اور ہیں